मां कॾहिं बि ॻाइण वक़्तु घबराईंदी कोन आहियां कंहिंजे बि साम्हूं ॻाए वेंदी आहियां पोइ बि मूंखे डपु ॾाउ कोन थींदो आहे पर हा कंहिंजे घबराहट थिए या डपु थिए त हुनखे पंहिंजे मन ते काबू रखी त मां अकेले पियो गाया मुंहिंजे अॻियां केर बि काने इअं सोचे करे ॻाईंदो त हुनखे को बि ढप कोन लॻंदो छाकाणि त ॿुधंदड़ उन्हनि खे रुॻो मज़ो खपे ॻाइण में उन्हनि जो दिमाग़ ते तराउ त अचणु खपे इनकरे कॾहिं बि जेके ॿुधंदड़ आहिनि उन्हनि खे पंहिंजे सुर ताल लइ खे बिगाड़े करे न ॿुधाइजे उन्हनि जे अॻियां अहिड़ी तरह खुली करे ॻाल्हाइजे जीअं उहा सहूली तरह ॻाल्हाए ॻाए ॻाइनि ॿुधनि ऐं पंहिंजो मज़ो वठनि उन्हनि खे लुत्फ़ु ईंदो त उहा सहूली तरह लुत्फ़ु वठंदा अगरि लुत्फ़ु ई न ईंदो त पोइ उहे हो हो कंदा इनकरे पंहिंजे पाण खे बिल्कुलु घबराइजे न डपु न कजे मूंखे त को बि डपु कोन थींदो आहे ऐं मां ॿे फ़िक्री थी करे हुन परमात्मा जे लइ सुर ताल खां कमु वठी करे ॾिनल हुन पंहिंजी कला खे निखारु आणण जी पूरी पूरी कोशिशि कंदी आहियां